हरि ओम जी हरि ओम जय झूलेलाल जी ॿुधायो छा सेवा करे सघंदा आहियूं जी जी अच्छा अच्छा इहे असांजो इन्द्रानगर में झूलेलाल भवन जे पास पवंदो आहे रोका रेस्टोरंट हिकदमि हुनजे पासे में झूलेलाल भवन जे पासे में रोका रेस्टोरंट पवंदो आहे जी जी जी जी बिल्कुलु असांजी बेडमी पूरी त परिते परिते ताईं माण्हू ईंदा आहिनि हुनजे सवाद जी इलाही तारीफ़ कंदा आहिनि माण्हुनि खे इलाही वणंदी आहे बेडमी पूरी आहिनि आलू असां बाक़ी जॻहयुनि ते बि हिनजी सप पैकेजिंग करे करे और सप्लाई कंदा आहियूं बेडमी पूरी ऐं आलू जी असांजा बाक़ी बि इलाही आईटम आहिनि जेके जीअं जी जीअं दालि पकवान आहिनि पंहिंजो सिंधी खाधे में दालि पकवान आहिनि कोकी असांजी नाश्ते में कोकी इलाही वेंदी आहे कोकी माण्हू शौक़ु सां खाईंदा आहिनि दालि पकवान बि पैकेज पैक कराए करे वठी करे वेंदा आहिनि असांजी मिठाई में सोनवड़ो ऐं मेसू इहे सभु शयूं असांजी मोहनथाल ख़ोराक असांजी इलाही माण्हुनि खे पसंदि ईंदी आहे ॿाहिरां ॿाहिरों बि माण्हूअ जी न न न तव्हां तव्हां प जी न तेल जी तव्हांखे कॾहिं शिकायत न पवंदव लेकिनि मसालनि जो इहो आहे कि तव्हां पंहिंजे हिसाब सां अगरि ॿुधाए रखंदव तव्हां जॾहिं ऑडर कंदव त हिकु बार खां तव्हां एज केटगिरी विझी अगरि रखंदव ऑडर में त हुते ऑपशन निनल ॾिनल आहे अगरि तव्हां एज केटगिरी कि हिकु प्लेट हिनजे हिसाब सां तव्हां मोकिले रखो त असां कुझु माण्हू थींदा आहिनि तीखो मिर्चु मसालो कॾहिं कॾहिं असांजी कॾहिं कॾहिं असां इअं बि करे रखंदा आहियूं कि असां सिंपल मोकिलींदा आहियूं पंहिंजो बाक़ी मिर्चु मसालो हिकु पैकेट ठाहे करे चटिणी टाइप जो हुन हिसाब सां असां मोकिले रखंदा आहियूं गॾु में कि जंहिं खे जीअं पंहिंजे हिसाब सां खपे उहो हुन हिसाब सां विझी करे मिक्स करे करे खाई वठे हुन में कुझु ॿियो न जी जी बिल्कुलु पार्सल असांजा ॿाहिरि ॿाहिरि ॿियनि शहरनि ते बि वेंदा आहिनि जीअं मिठायूं वग़ैरह माण्हुनि जा विहांउ थींदा आहिनि माण्हुनि जे घरनि में त माण्हू ख़ोराक आहे माजूम आहे इहे सभु माण्हू किलो किलो ॾह ॾह किलो ऑडर कंदा आहिनि और पंहिंजो मां घुरांईंदा आहिनि असां वठूं त तव्हांखे आराम सां न न ख़राबु वारो ख़राबु वारो कोई इहे सभु पकी मिठायूं थींदियूं आहिनि न ख़ोराक आहे माजूम आहे सोनवड़ो आहे इहे सभु पकी मिठायूं थींदियूं आहिनि त इहे असां सेम डे ठवाए करे और कुरियर कंदा आहियूं और कोशिश इहो ई कंदा आहियूं कि हिक ई ॾींहं जे अंदरि में पहुची वञे त कुरियर जो असांजो सिस्टम उहो ई रहंदो आहे कि वधीक टाइम न लॻे काथे या वरी असांजो जीअं श ॿिए शहर में अगरि कोई स्टोर आयो हुनजो त असांजो हुतां कनेकट कराए रखंदा आहियूं त असां जा ॿिए शहरनि में बि आहिनि त रोका रेस्टोरंट त उन्हनि सां वरी कनेकट कराए रखंदा आहियूं त माण्हुनि जो कमु थी वेंदो आहे बढ़िया सां जी जी जी जी जी बाक़ी जी बिल्कुलु बाक़ी तव्हां असांजी रेस्टोरंट जी पालक पनीर जी भाॼी अगरि खाईंदव कोर्न पालक खाईंदव तव्हांखे इलाही सुठी लॻंदी असां वटि सिंधी कढ़ी चांवर बि क ज जंहिं में कढ़ी में भाॼियूं सभु पवंदियूं आहिनि कढ़ी चांवर बि इलाही असांजा फ़ेमस आहिनि अलॻि अलॻि तरह जी बिह तव्हां इलाही पसंदि कंदव बिह जी चाप जी जी जी जी बाक़ी मीठे में बि तव्हां टाइमिंग असांजी अठें वॻे खां सु सुबुह जो ऑडर शुरू थी वेंदा आहिनि ऑडर तव्हां अठें वॻे खां करे सघंदा आहियो और राति जो ॿारहें वॻे ताईं तव्हांजो ऑडर एक्सेपट थींदो आहे त असां म मीठे में तव्हांखे मीठे में तव्हांखे माए जी दालि जो सीरो मुङनि जी दालि जो सीरो और सूजी जो सीरो तव्हांखे हिकु खां हिकु मतलबु बढ़िया सवाद में सुठी कॉलिटी में सुठे गिहु में मिलंदव हुन में ड्राई फ़्रूट वग़ैरह बि जीअं तव्हां चवंदव त हुन हिसाब सां असां वटि टे वैराइटी आहिनि हिक बिना ड्राई फ़्रूट जे हिकु नॉर्मल जे और हिकु सुठे में तव्हांखे मिली वेंदव जी न ऑटो न करिणो पवंदव बसि तव्हां मैट्रो सां मुंशी पुलिया ताईं ईंदो और मुंशी पुलिया खां वॉकिंग डिस्टंस अथव तव्हां पंध ई अची सघो थी असांजे रेस्टोरंट ताईं पर परिते न पवंदव कोई ऑटो न करिणो पवंदव और हा रोड ते ई अथव तव्हांखे कोई कुझु पुछिणो न पईंदव आराम सां तव्हां पहुची वेंदो जी जी जी ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु जय जी जय झूलेलाल